हाँ जब में कॉलेज में था तब मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं अगर मेरे पास पैसे ना होते तो मैं मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती इसीलिए मैंने प्लांट में काम किया उस उस दौरान क्योंकि मैं नौसिखिया था मुझे उस कार कार्य के विषय में कुछ भी नहीं पता था मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई जिससे वहाँ के मालिक को बहुत पैसों का नुकसान हुआ परंतु मैंने उनसे अपनी स्थिति बताई और मैंने उनसे मॉफ़ी मांगी और मु मैंने उनको मैंने उनको यह आश्वासन दिया कि ऐसा दोबारा नहींं होगा मुझे इस विषय में नहीं पता था आगे से मैं अप मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप को कोई परेशानी ना हो और मैं अपना कार्य अच्छी तरह निभाऊँगा